में पैहलै पैहलै जमाने च स्बैटर बुनदी ही ओहदे च मतियां मतियां शैल कढाइयां करनियां ते पिह् ओह् बेचना निक्के निक्के बच्चे होंदे है उनेंगी ओह् बुनी बुनी लुआने किश बक्खरे बक्खरे रंग लाने हून ते बडियां बडियां शैल कढाइयां करनी ओहदे उप्पर फ्ही ओह् बेचने में अपनी कुड़ियें गी बी इयै जेहा बड़ा सारा चज्ज दस्सा दा कि ओ हबी अपने बच्चे गी टोपियां बुननियां लाुआनियां शैल शैल खड्ढी होंदी ही रक्खी दी ते फ्ही ओह् बक्खरे बक्खरे सूतर रंगने फ्ही ओह् कढाइयां करनियां खड्ढियै कन्नै अपने हत्थें कन्नै सलाइया कन्नै स्बेटर बुनने शाल बुनने इन्नी इन्नी शैल सलाइयें कन्नै फ्ही ओह्दे उप्पर कढाई करनी फ्ही ओह् बेचने बड़ा शैल बड़ा सोहना कम्म होंदा हा ते बड़ा शौक हा इयै ते कम्म करने दा असें गी पैहलैं पैहलैं हून एह कम्म लोग थोह्ड़ा जेहा घट्ट करदे न पता नेई गल्ल के है कियां करदे घट्ट नेई ते बड़ा सोहना कम्म होंदा तुस हत्थें कन्नै कोई बी दस्ती कम्म होऐ हत्थें कन्नै निग्गर होंदा ऐ शैल होंदा बडे़ सारे लोगें गी बिच बिच करदे पराने पराने लोग जेहके ना ओह् बड़ा शैल बथ्हेरा कम्म करदे न निक्के निक्के होदियां हून पता नेईं केह् आक्खदे पैहलें उसी सोइयां आक्खदे होंदे हे उनेंगी ओहदे कन्नै कढ़ाई करनी इन्नी शैल ते इनी शैल ओह् कपड़ा फट्टी जाना पर कढाई नेईं जानी कदें बी इन्नी शैल कढाई होंदी ही ओह् गल्ल नेईं पुच्छने अजकल ओह् कपड़ा ते होई सकदा ओहदी कीमत बी बड़ी ज्यादा ऐ पर जेहडे़ पराने कम्म ओह लोग करदे नेईं पता नेईं गल्ल केह् है नमें नमें इयां गै लेदे ते बडियां शैल चीजां होदियां हियां पैहलें पैहलें निक्के निक्के टब्बर हा साढ़ा कुड़ियें उंहे ओह्बी बत्हेरी करदी हियां कढ़ाई पराने लोग बी करदे ना एह् कढाइयां शढाइया इयै जेही बड़ा करदे कम्म शैल होंदा हा बड़ा अग्गे नेई होंदा के